सोनभाद्र ज़िले में स्वास्थ्य के लिए दे स्वास्थ्य के लिए अच्छी देखभाल के लिए अच्छी दवाइयों के लिए बहुत से क्लीनिक हैं जैसे कि मैं एक क्लीनिक का नाम बताना चाहती हूँ आस्था हॉस्पिटल आस्था हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर और नर्सें है जो मुख्य रूप से सेवा का सेवा की भावना से जो मरीज़ों की सेवा करती हैं और डॉक्टर भी जल्दी से जल्दी रोगी को जो है स्वस्थ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और यहाँ पर बैठ के दे कोविड महामारी में तो यहाँ पर चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो सब जगह वैक्सीन की सुविधा थी वहाँ निशुल्क वैक्सीन टीकाकरण किया जा रहा था चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो तो अपने डोज के अनुसार लोग जा कर हॉस्पिटल में अपना डोज ले रहे थे और सेवा की भावना से लोग जो चिकित्सा चिकित्सक थे वो रोगी का उपचार कर रहे थे और यहाँ पर बहो बहुत सारी फ़ार्मेसी भी है लेकिन फ़ार्मेशी यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल हैं लेकिन वहाँ पर कहीं मेडिकल में कुछ दवाई मिल पाती है और कुछ नहीं मिल पाती है इस लिए एक अच्छा मेडिकल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है

यहाँ पर जगह जगह पर प्रधानमंत्री जन औषधि मेडिकल भी खोलना चाहिए क्योंकि यहाँ ग़रीब लोग हैं जो दवा लेने में असमर्थ रहते हैं तो वहाँ जन औषधि में बहुत ही कम कम पैसे में दवा मिल जाती है इस लिए जन औषधि खुलवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है